यूटूब पर नई रेसिपी जानने के लिए मैं हमेशा रक्षा की रसोई यूटूब चैनल पर देखता रहता हूँ तो अच्छी अच्छी मतलब स्वादिष्ठ सब्ज़ियाँ आलू से रिलेटेड कई सब्ज़ियाँ सब्जियाँ मेरे को देखने को मिलीं जिसमें मेरे को अचार मुरब्बे ये भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले ये रेसिपी जो भी यूटूब पर डालते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं और कभी आनंद विभोर हो जाते हें जब ये दखते हैं तो बनाया भी हूँ मैं तो उसी तरीक़े से कई बार मैं ख़ुद भी बनाया हूँ आलू दम आलू दम आलू भटी बैंगन का भर्ता दाल बाफले इन चीज़ों को बना बना के देखने के बाद थाेड़ा सा ये है ना एक एक्शटाऑडनरी अनुभव फील होता है कि हम ने ये चीज़ किस पर देख के बनाई वैसे तो ऑलरेडी बनाई लेते हैं मगर कुछ अलग स्वाद आ जाता है कुछ अलग अनुभव महसूस होता है